एकटा हम कार्यस्थलमे गेल रहुॅं जाहि ठमा हम ओतऽ हम वक्ताक रूपमे रहुॅं जे जेनाकि मञ्चके सञ्चालन करऽ नहि होइ छै तेना हम मञ्चके सञ्चालन करैत रही जे ई एलखिन हँ ओ एलखिन हँ यऽ ओहिमे एकटा हम आदमी रहै की हमर गाँवके बुजुर्ग आदमी रहै हुनकर नाम छुटि गेल रहै आब ओ हुनकर हम नाम नहि बाजि सकलहुॅं बादमे हमरा कतय गोटा कहलक जे हुनकर नाम किया नहि लेलियै हमरा मुँहसँ गलतीसँ निकलि गेल हमरा मुहँसँ भेबै नहि कयल गलती भऽ गेल रहि आब हम केना करितहुँ ओ कनिटा बुजुर्गक कनिटा दिक्कत मतलब की तऽ देखतै रहै जे हमर नाम नहि लेलक एहि खातिर ओ कनिटा हमरा हीन दृष्टिसे देखैत रहै लेकिन बादमे कहलहुँ हुनका जे बबा यौ हमरासँ गलती भऽ गेलै आब केना केना कहि आब अहाँकेॅं हम नाम बिसरि गेलहुँ अहाँकेॅं देख नहि पाबलहुँ एहि खातिर अहाँकेॅं नाम नहि लेलहुँ ई हमर बहुत बड़का गलती रहै एहने एहने पाँचटाक उदाहरण देलहुँ जे बाबा हमरा माफ़ कऽ दिअ अगला बेरसँ एहन गलती नहि होयत हम तऽ बच्चा छिय अभी एनहिय धीरे धीरे सीखबै ऐना ऐना कऽ कऽ हम धीरे धीरे सम्हारलहुँ ओकरा